ناسک میں صحتی دیکھ بھال اور صحت کو لے کے بہت سی سہولیات موجود ہے یہاں پہ بہت سارے ہاسپٹلس ہیں جیسے یشفین اقرا بچوں کے بڑوں کے بزرگوں کے یہاں پہ فیوجیوتھراپی سے لے کے سردی بخار تک کا سب کا علاج کیا جاتا ہے یہاں کے یہاں پر بہت زیادہ ہاسپٹلس ہو گئے ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے بہت قابل رسائی ہے اور کووڈ کی وبائی کی مرض کے دوران اس ہسپتالوں نے بہت ہی اچھی سیوا کی جیسے فاران ہاسپٹل وہاں پر لوگوں کا فری میں علاج ہوا کرتا تھا گورمنٹ کے تھرو وہاں پہ رہنے کے لیے صاف ستھری جگہ بنائی گئی کافی رومس کو توڑ کر ان میں بھی وارڈ ڈال دیا گیا اس کے حساب سے دیکھا جائے گا تو ناسک ضلع میں بہت ہی اچھی سہولیات موجود ہے